مجھے كھانا پكانا بہت پسند ہے مجھے بہت شوق ہے كھانا بنانے كا اور میں طرح طرح كے كھانے بنا لیتی ہوں لیكن مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ تلی ہوئی چیزیں بنانا زیادہ پسند ہے میں اكثر كركے تلی ہوئی چیزیں بناتی ہوں جیسے كہ سموسے بریڈ پكوڑے ہوئے چھیلا ہوا ڈوسہ ہوا یہ سب چیزیں میں بناتی ہوں مجھے ان سب چیزوں كو ہی بنانا زیادہ پسند ہے میں سب سے زیادہ پسند مجھے چھیلا بنانا ہے كیوں كہ اس میں زیادہ محنت نہیں لگتی ہے وہ زیادہ آسانی سے بن جاتا ہے بہت زیادہ اس میں سامان بھی یوز نہیں ہوتا ہے اور اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا بنانے میں چھیلا بنانے میں صرف ہمیں دس منٹ چاہیے ہوتے ہیں بلكہ دس منٹ سے بھی كم ہی ہمیں ٹائم لگتا ہے چھیلا بنانے میں اس میں انڈا وغیرہ بیسن یہ سب چیزیں ملتی ہیں اسے میكس كركر ہم چھیلا بنالیتے ہیں اسی لیے مجھے پسند ہے كیوں كہ اس میں ٹائم بھی زیادہ نہیں جاتا اور یہ ہمیں اچھا بھی بہت لگتا ہے اس میں سب سے زیادہ ٹائم كم خرچ ہوتا ہے اور یہ ڈش بہت اچھی بھی ہوتی ہے